मोसौ गारिनि रेस बोरमा आरो दाउनि नांलायनाय बेफोरनि बे बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि जायगाया बेफोरनि सोमोन्दै जायगायैनो जोङो बेफोरनि बागै मोन्थिमोना मानोना बेफोरबायदि खेलाया आलादा राइजो आलादा गाव गावबागाव गावबा गाव राइजोआवसो जायो दा जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि जायिखायनो जोङो मोन्थिमोना